हलो कुक एंड कुक गैस एजेंसी भाई तव्हां जी सर्विस तमामु सुठी कोन आहे गैस लीक थो करे ऐं केॾीमहिल टाइम ते ई नथा ॾियो तंहिं करे महिरबानी करे तव्हां मां ईअं सेवा तव्हां जी ईअं सेवा बंदि करण थी चाहियां ऐं हाणे मां अवंतिका वारे खां गैस वठंदसि तंहिं करे मुंहिंजो हितां कैंसिलेशन कयो ऐं हाणे मां अवंतिका वारे खां गैस वठंदसि इंडियन जो बंदि कराइ गैस हाणे मूंखे भारत जो सिलैंडर खपे तंहिं करे महिरबानी करे तव्हां पंहिंजो हितां सिलैंडर खणी वञो मुंहिंजी बुकिंग नंबर आहे सी एन हिकु चारि छह ॿुड़ी ॿुड़ी अठ नव पंज हिकु सत अठ तंहिं करे तव्हां पंहिंजी इहो सिलैंडर खणी वञी करे कैंसिल कयो धन्यवाद